हलो मां जगदीश हरदासनाणी ॻाल्हाए रहियो आहियां मुंहिंजे घर में सुभाणे मुंहिंजे ॿार जे जनमु ॾींहं जी पार्टी आहे जंहिं करे मेजबान ईंदा मूंखे हिन लाइ गैस सिलेंडर हिकु एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर खपंदो जॾहिं जे को मूंखे पार्टीअ लाइ हिते पार्टीअ जी तयारी लाइ कमु ईंदो हिनजे करे मुंहिंजी विनती आहे त मुंहिंजो हिकु एडनीशनल गैस सिलेंडर बुक कयो ऐं मुंहिंजो जे को डिलेवरी नम्बर आई डी आहे टे हिकु टे ॿ चारि हिकु छह सत आहे महिरबानी करे मुंहिंजे स्पे एक्स्ट्रा सिलेंडर जी प्रोसेसिंग चालू कयो ऐं मुंहिंजी विनती आहे